खंयचीय डिश जेन्ना हांव करपाक घेता तेन्ना चड करून बरें तरेन तेतूंत हांव आलें लसूण किंवा गोवन मस गरम मसाला जो आसा ताचो उपयोग करता पूण तो करता आसतना सुद्दां चड हांव वापरीना तो जाता तितलो कमी प्रमाणांत करून सुद्दां तो मातचो चड तरेन तेका भाजून घेता आनी ताचो युज करून हांव ती डीश तयार करता सदांच ती चडूय तोंडार मारल्या बशेन जायना आनी बरे तरेन ती बरी टेस्टी लागता